हॅलो नुस्तें आसा तुजे कडेन हय हय हांवें खूब जाणां कडल्यान आयकलेलें तुवें बिझनस पळय नुस्तें विकपाच्या बद्दल फामाद आसा आमच्या हांगा म्हाका नुस्तें जाय आसलें म्हणल्यार म्हाका एक किदें आसा तुज्या कडेन कसलें आसा माणक्यो आसा तुमच्या कडेन आनी कालवां बरें म्हाका सांग माणक्यो आनी कालवांचो वांटो कसो जातलो बरें आनी कुल्ल्यो आसा तुमच्या कडेन कश्यो त्यो काळ्यो कुल्ल्यो काळ्या कुल्ल्यांचो एक वांटो आनी कालवांचो एक वांटो म्हाका पॅक कर हांव हांगाच पळय हांव हांगा नागाळी हिल्स ताळगांवां रावता तुमी डिलीवरी पावयतात कांय म्हाका येवपाक जाय व्हरोंक बरें तर बरें हांव एक धा पंदरा मिन्टान पावता धा पंदरा मिन्टान पावता तुजे कडेन बरें बरें तर बाय हय पेमँट हांव थंय तिंगा येवन दिता ओके नू बरें तर बाय बाय